डांस को सीखने और उसको अपने कैरियर बनाने का सपना सजाने का वाले लोगों के लिए अभी भी राह थोड़ी आसान ज़रूर हो गई है पर फिर भी वह इतनी आसान नहीं है अभी भी संघर्षपूर्ण है उनके लिए भी क्योंकि हम भले ही इक्कीसवीं सदी में आ गए हैं पर फिर भी आज भी हमारे समाज में डांस सीखने वालों को नृतक लोगों को थोड़ा नीची नज़रों से देखा जाता है उनके लिए अभी भी एक ऐसा समाज है एक ऐसा तबक़ा है हमारे समाज का जो उनको सम्मानपूर्ण नज़रों से नहीं देखता है उनको आज भी पहले के ज़माने के हिसाब से तो अब काफ़ी सब की सोच खुल गई है सब उसको सराहते भी हैं पर फिर भी सभी के लिए मन में अभी उसके लिए सम्मान नहीं है उनको अभी भी संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि आज भी हमारे समाज में नृत्य को छोटा ही समझा जाता है उसको सम्मानपूर्ण दृष्टि से नहीं देखा जाता है ऐसे ही नृत्यांगना है सुधाचंद्रन जी जो कि जिन्होंने अपना एक पैर एक हादसे में पैर उनका ख़राब हो गया था पर फिर भी उन्होंने नृत्य को करना नहीं छोड़ा और उनके परिवार ने उनका साथ दिया मुझे उनका जीवन बहुत प्रेरणादायी लगता है उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर कितना भी कष्ट आए कितनी भी परेशानी आए पर हम अपने जुनून को अगर ना छोड़ें उसको पूरी ईमानदारी से निभाएँ तो कुछ भी मुश्किल नहीं है आज वह भारत की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगनाओं में गिनी जाती हैं मुझे उनका जीवन काफ़ी प्रेरणा देता है